किताब हिकु इन्सानु जो बहितरीनु दोस्तु आहे किताब सभिनीनि माण्हुनि जी काफ़ी होशियारु माण्हुनि जी पसंदि आहे ऐं माण्हुनि जी तारीख़ जेका आहे हूअ किताब में हूंदी आहे ऐं जेके तारीखू किताब में आहिनि हो सभु खां बहितरु आहिनि पुराणे दौरु में किताब तमामु हिकिड़ो घणा पढ़िया वेंदा हुआ ऐं किताब अहिड़े मूंसां तमामु भलो हुन सां ज्ञान विज्ञान प्राप्त कयो वेंदो हो ऐं अॼु के हिन मोबाइल वाड़े किताब खां जेको मोबाइल में पढ़जे थो उनमें आहे त सई पर हुनमें अखियुनि जो ज़्यान बि थिए थो ऐं बैटरी बि वधीक लॻे थी ऐं उहो वरी ॾिसण में ढ़ूंढण में थोरो हुनखे टाइम घणो लॻे थो पियो ऐं हुन सां गॾु सभिनीनि सां सभिनीनि खे सोच में रखी किताब जेकर पंहिंजे विहाणे जे भरसा मस्तक जे भरसा पियो हूंदो आहे तमामु सुठो लॻंदो आहे ऐं जेकर उहो साॻो इलैक्ट्रिक किताब जेको मोबाइल में आहे उनखे ढ़ूंढण में ॿिए में रखण सां इलैक्ट्रिशियन जा अलॻि अलॻि कमु ॾुखिया हूंदा आहिनि जंहिंमें हुनमें दीमाग़ु जी ख़राबी थिए थी ऐं हुनमें बीमारियूं बि पैदा थियनि थियूं इन करे किताब जेको आहे छपियल ओ तमामु बहितरीनु हूंदो आए उनमें सम्झाणी अल्फ़ज तल्फुज़ तमामु सुठा ऐं वीचार हूंदा आहिनि उनमें गीत कहाणियूं ऐं काफ़ी किस्मु जा हूंदा आहिनि उनमें गज़ल बि हूंदा आहिनि हुनमें काफ़िया बि हूंदा आहिनि ऐं उनमें रूप रेखा सां हिकु बहितरीनु छपाई ॾिनल वई हूंदी आहे ऐं माण्हू जेको बहितरीनु दोस्तु आहे किताब